यात्रा हमारे जीवन में एक अद्भुत क्षण होता है जैसे आदमी यात्रा के लिए कहीं अगर निकलता है तो वह बहुत उत्साहित होता है वह सोचता है कि अरे आज हम उस जगह जा रहे हैं रात में वह सोचता है कि हमको यहाँ पे जाना है तो वह जब सुबह उठता है तो वह जाने के लिए पहले से मतलब रोज़ से पहले उठ के नहा धो के फिर अपना निकल निकलता है वह या जब यात्रा में जाता है तो जो कुछ नज़ारा देखता है वह सोचता है कि यार आज यहाँ जा रहे थे ऐसे ऐसे देख रहे थे वह इस सब बातों को लेके बहुत उत्सुक रहता है और जब जहाँ के लिए वह निकला है और जाता है जब पहुँचता है तो वहां पहुँचने पर वह बोलता है यार आज हम यहाँ गए थे हम वहां आर रास्ते से आ रहे थे ऐसे ऐसे हुआ फिर वहां जाता है वो वहां से जो है उस उसका काम हो जा जैसे अपने काम पूरा कर लेता है फिर वह सोचता है कि आज हम यहाँ आए हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने पर वह उसके बारे में बताता है कि हम कैसे यहाँ पे आए और क्यों आए वह सोच रहा था कि चलो आज रास्ते में हमें ये सब दिखाई दिया बहुत कुछ सोचते हुए वह काफी खुश होता है वह अपनी